हें देविता उलयता तुमी शीत विकता तांदूळ विकता क कसली आनी कसले कसले आं मागीर रेट किदें आसा सत्तर आनी कितले ते सत्तरांनी कील

आनी कमी जायना आतां खंय व्हरो येवं तें सांग हय कळ्ळें म्हाका प्रोपर खंय येवपा आतां हॅलो व्हरपा खंय येवपाचें

मुड्डेर खंयशें आसा गर तर न्यू बांदलां तें आं हा तसो कर चल थंयी तेज्या ऑपोजीट रोस्तो आसा थंयी सुरय तांदूळ ना

मेयटले आं मागी केन्ना वोरपा येवं तर केन्ना वोरपा येवं फाल्यां येवपा मेयटा बरें तर फाल्यां येता हांव बरें सांजची चारासो येता फोन करता येता तेन्ना बरें पांच पांच

आं बरें बरें येता हांव फाल्यां बरें

कट करूं